जाय बिजाबखौ आंखौ फरायनो थिनदोंमोन बै बिजाबखौ आङो मोजां होन्द्रायनाय एबा बुजियाखै बै बिजाबाव मा मा आरो मा बायदि लिरनाय एबा दङ बैफोर लिरनाय आरो फरायनायफोरखौ आङो मोजां रोखोमै बुजियै बुजियाखैमोन आरो बिनि थाखायनो आङो